आङो बर' बिमानिनो फिसा नालाय बे बर' रावखौ आङो जोनोमनिफ्रायनो बयबो न'नि न'खरनि बिमा बिफा बिब'फोर जाथि खुरमा बाइ बाहागिफोर बयनिफ्रायबो खोनानानैनो सोलोंबोनाय आरो बेयाव बेव बेयावलाय मा बुंबावनो आर सोलोंथाइखौबो बर'आवनो लानाय गुदि फोस गुदि फरायसालि आवहाय बेजोंनो रोंबाय आरो ओमफ्राय बेनिनो बेजों बिमोनथिखौ मा बुंबावनो आरो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरजों कमुनिकेट खालामनो हायो लिरनायफोरखौ फरायनाय हायो आरो आंनि गोसोनि साननायफोरखौ बुंफुंनो हायो बेनोआरो